मैथिली भाषाक सम्बन्ध क्षेत्रक अन्य भाषा बङ्गलासँ किछु किछु मिलैत छै अगर बङ्गलामे किछु बोलल जाइत छै किछु मैथिलीक एहनो शब्दए जे बङ्गला टाइपके छै एहि दृष्टिकोणसँ ई छै कि जेना बङ्गालके भाषा बङ्गाली छै तहिना मिथिलाक भाषा मैथिली छै हालाँकि यहाँ पर मैथिली क्षेत्रमे मिथिला क्षेत्रमे दरभङ्गा मधुबनीके भाषा प्योर मैथिल छी लेकिन वही मुजफ्फरपुर बेगुसराय खगड़ियाके भाषा मिथिला छै लेकिन कनि चेन्ज छै बहुत चेन्ज छै हालाँकि हमरा अरके मिथिलाक क्षेत्र जे भी छियै ओकर ओरिजिनल भाषा मैथिल छै आओर मिथिलाकेँ हमरा अरके राज्य स्थापित करय